ابھی حال ہی كا واقعہ ہے ہمارے ہندوستان میں ایشیا كپ میچ كا فائنل میچ ہوا جس میں ہمارے ہندوستان كی ٹیم نے بہت اچھی كاركردگی پیش كی اور دلچسپ مقابلہ بھی رہا اس سے ہماری ٹیم نے بہت اچھی جیت حاصل كی اور ہمارے دیش ہندوستان كے لیے كپ جیت كر كے لایا ہندوستان كا نام روشن كیا اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعہ پیش آیا